मैथिली हमर मातृभाषा जहिया सँ जन्म लेलहुँ ओहि दिनसँ सभक मुँह सँ एकेहि भाषा भेटल एकरमे जे माधुर्य अछि स्नेह छै प्रेम छै अनुराग छै ओ हमरा भाषामे कहाँ भेट पबैया एकर हमरा लोकनिक संस्कृति अछि ओ महान संस्कृति अछि ओ संस्कृति एक दोसरासँ सरोकारकेँ जोड़ैया एक दोसरा से तोड़ैया नहि प्रेम सौहर्द्यताकेँ बढ़बैया समाजमे एक दोसराकेँ सहयोगकेँ कारण अछि अहाँकेँ संस्कृति वएह सिखबैया जे वसुधैव कुटुम्बकम ई संसारके ई जतेक वसुधा पर लोक अछि से अहाँके कुटुम्ब छी आब कहु एहन महान संस्कृति घरमे आएल जे केओ छथि ओ हमर पाहुन थिकाह आब कोनो विभुक्षित कोनो पहुँचल ओकरा यदि अहाँ स्नेहसँ आदरपुर्वक किछु भोजन देलियै कतेक तृप्तिकेँ अनुभव भेल हेतै याह तृप्तिक बोध जे छै हमर सभक भाषा हमर सभक संस्कृतिकेँ अखन तक जीविता कऽरखलक हमर संस्कृति भाय बहिन काका काकी दादा दादी से लऽ अड़ोसिया पड़ोसिया धरि के अपन स्नेह सूत्रमे बन्हने रहैया पैघकेँ आदर करु छोटकेँ स्नेह दियौ ई आरम्भे सॅं हमरा सभकेँ सिखाओल जाइया अपन संस्कृति हमर संस्कृतिके अन्तर्गत अनेक प्रकारक पर्व त्यौहार सभ अबैया आब ई पर्व त्यौहार पर अहाँ यदि ध्यान देबै ओ जाहि मासमे उपलब्ध होइया जाहि मासमे मनाओल जाइया ओहि मासके कतेक अनुरूप छै अहाँ फगुआकेँ लियऽ उल्लास छै उमङ्ग छै सौहर्द्यता छै सभ एक दोसराकेँ जाकेँ अबीर लगबै छै रङ्ग लगबै छै प्रेम सॅं ओतय जे किछु भेटलनि भोजन केलक आनन्द मनौलक जुड़ शीतल अछि हमरसभक आब ई गर्मी मासमे पड़ै छै ताहि दुआरे थाल कादो आदि आदि एहि दिनकेँ शिकार खेलबाके कहै छै जे व्यवस्था छै हमर सभक जे ई क्षेत्र छल से वनखण्ड रहै जाहिमे जङ्गली जानवर बड छलै टेपके चलि अबै छलै एहि दिनमे लोक कतेक नहि हो हल्ला करै छै जे ओहि हो हल्लासॅं ओ जङ्गली जन्तु भागि जाइया दशमी दीपावली कोजागरा सभक अपन अपन अलग अलग अस्तित्व अपन अलग अलग महत्व छै अहाँ तिलासंक्रान्ति अरे दुर दराजकेँ लोक चुलौड़ मुढ़ी और ओहि दिनका खिचड़ी खयबाकेँ लेल उताहुल रहैत अछि हँ एहिना हमर सभक संस्कृतिमे से नेना भुटकाकेँ बालोहं जागतानन्द नमेवाला सरस्वती अपूर्णे पञ्चमे वर्षे वर्णयाम जगत्रयम सिखाओल जाइत छै ओतबे नहि जिह तोड़बाकेँ लेल चलितस्य चपितस्य छन्नह प्रयाणे तबभुपते सहस्त्र सिरसा पुरुष सहस्त्राक्ष शहस्त्र पाद आरम्भक ई छियै तऽ अपन भाषा अपन संस्कृति हमर सभक जे बच्चा अहि से कहै छै जे प्रारम्भे सँ से गीत सिखैया कविता सिखैया अपन भाषामे पाकल आम पाकल आम सभसँ मिठगर पाकल आम ताहि दुआरे अपन भाषा अपन संस्कृति पहचान बनल रहए तैॅं हम ओहिसँ प्रभावित भऽ दुनियाँकेँ सन्देश देबऽ चाहैत छी जे अपन भाषा अपन संस्कृतिकेँ रक्षाके लेल सतैत काल तत्पर रहू